हाँ मैंने एक चित्र ड्रा किया था जिसमें की मैंने एक नारी का चित्र बनाया था नारी का चित्र बनाते हुए मुझे बहुत समय लगा नारी का चित्र जब मैं बना रही थी तो वो चित्र बनाते बनाते मुझे इतना ज़्यादा समय लगा और इतना ज़्यादा प्रेम से मैंने उस चित्र को पूरा किया वो चित्र पूरा होने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया की नारी जो होती है उस के कई सारे रूप होते हैं अगर भगवानों में भी देखा जाए या वैसे देखा जाए तो नारी के बहुत सारे रूप होते हैं जैसे दुर्गा दुर्गा माँ हमारी और हमारी खुद की माँ बहन बीवी बेटी बहु कई सारे रूप होने के बावजूद भी आज भी कहीं सारे ऐसे देश व घर हैं हमारे आस पास के जो कि नारी का सम्मान नहीं करते हैं जो सब से ज़्यादा ज़रूरी है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा देश आगे बढ़ने के बावजूद भी नारी का सम्मान नहीं किया जाता है कईं घरों में आज भी नारी को मारा जाता है पीटा जाता है दहेज के लिए परेशान किया जाता है और शादीशुदा ज़िन्दगी में भी कई दरारें आ जाती हैं इसी कारण से कई पति ऐसे हैं जो की नारी का सम्मान नहीं करते अपनी बीवी का सम्मान नहीं करते हैं तो जब तक नारी का सम्मान नहीं किया जाएगा तब तक नारी कैसे आगे बढ़ेगी क्योंकि नारी को भी तो हक है आगे बढ़ने का यदि नारी आगे नहीं बढ़ेगी तो नारी अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगी